दालि बनबै छियै तऽ लहसुनसँ छौङ्क दै छियै तऽ ओइसँ ककरो टेस्ट बढ़िआँ नहि लगय छै तऽ मिरची पियाउज ल अथी जीरासँ छौङ्क दै छी तऽ कतेके टेस्टे बढ़िआँ होइ हइ आओर मी मीट बनबै छी तऽ तनी पियाउज जादा डालि दै छी लहसुन जादा देली ओइसँ टेस्ट आयल चिकन मसाला भी दऽ देली तऽ ओइसँ अच्छा लागल धनियाँ पत्ता भी तनी दऽ देली टेस्टी आयल टमाटर दए देलि तऽ ओइसँ टेस्ट बढ़ियाँ हो गेल आओर भोजभातमे जैसे सबचीजके सब्जी बनल रहय छै तऽ ओइमे हीङ्ग दऽ देलक तऽ सबके बहुत पसन्द रहल जादा आदमी खेलक कहलक हँ कहींपर अच्छा बनल रहय तऽ एते अथी होलय आरो इएह सब छै मछलीमे हइ छै जादा लहसुन डाललेसँ सरिसो डाललेसँ टेस्टी अच्छा लगय हइ जादा फ्राइ भी करि दै छै तऽ उहोसँ भी अच्छा लगय हइ आओर मछलीके मसाला हाथसँ भी पीसके बनेबै तऽ ओइमे भी टेस्टी अच्छा होइ हइ